हम वैसे बहुत कहीं गए ओए नहीं थे पर एक बार मैं यहाँ से नासिक गया हुआ था तो रास्ते में हमें जैसे जा रहे थे हम रास्ते में वो कभी बाहर तो गए नहीं थे तो जब जा रहे थे तो रास्ते में हमें ट्रेन से तो एक गुप मतलब ट्रेन जब जा रही थी तो रास्ते में ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ सुरंग तरह तरह के जो है पर्वत दिखाई दे रहे थे तो देखने में हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा लगता था हम लोग जो नज़ारा देखते थे उससे बहुत खुशी होती थी बारिश के समय में जा रहे थे पहाड़ों पे ऊँची ऊँची चोटियाँ दिखाई दे रही थी ट्रेन से जब झाँकते थे तो बोलते थे यार बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है अगर यहाँ हम लोगों का घर होता तो हम लोग यहाँ रुक के कुछ देर यहाँ घूमते टहलते वो तो मन में अजीब अजीब तरह के बात उठ रहे थे तो कुछ अच्छा जो जैसे दिखाई देता तो उसके विषय में सोचने लगते थे यार बहुत अच्छा ये लग रहा था आपस में बात करने लगते थे दो लोग थे तो इस तरह होते हुए हम लोग ए लगभग एक दिन बाद पहुँच गए नासिक फिर वहाँ कुछ दिन थे तो वहाँ हमारे जीजा थे बोले चलो घूम आते हैं कहीं तो हम लोग कुछ काम मतलब काम धंधे वहाँ कुछ काम वाम कर रहे थे फिर टाइम मिला तो हम लोग घूमने निकल गए और हम तो वो प्लान बनाया गया कि कहाँ चला जाए तो फिर एक लोग थे बोले चलो आज चलते हैं शिरडी शिरडी साईं बाबा के दरबार में मतलब साईं बाबा के यहाँ घूम के आते हैं तो तो हम लोग हम पहले कहीं गए हुए नहीं गए नहीं थे तो जब हम वहाँ निकले जाने के लिए तो रास्ते में देख रहे थे तो बहुत कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था ऊँचे ऊँचे पहाड़ वो उधर भी उस साइड जब जाने लगे तो वही दृश्य वहाँ भी दिखाई देने लगा फिर पहुँच गए जो वहाँ शिरडी धाम में तो वहाँ देखते हैं जब उनका मतलब जब दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे तो वहाँ इतना सघन चेकिंग हुई फिर वहाँ जाने के लिए विशेष तरह से होके जाना पड़ता था कई बार मतलब राउन्ड लगाते हुए आदमियों का घेरा बना था फिर उसके बीच में ऐसे जगह जगह एक एक लाइन में एक लोग को घुस के जाने के लिए बोला गया कि एक एक लाइन में एक एक लोग घुस के जाओ कम से कम डेढ़ दो घंटे उस मतलब वहीं सिर्फ उसका चक्कर लगाने में बीता फिर उसके बाद जब एक बार फिर काफ़ी ऊपर गए फिर वहाँ से फिर एक मतलब यह तल नीचे आए नीचे भी वही घूमने के लिए लाइन लगानी पड़ी मतलब तीन साढ़े तीन घंटे बाद हम लोग वो साईं बाबा के दरबार में पहुँचे वहाँ और देखते ही मतलब दिमाग में तरह तरह के सवाल भी पैदा होने लगे कि अरे ये तो कभी सोचा नहीं था कि सिरडी साईं बाबा के यहाँ आने पर ऐसा कुछ देखने को मिला मिलेगा वहाँ जब हम लोग पहुँचे और वहाँ जैसे मतलब हम लोग सुने थे कहीं उससे ज़्यादा भी वहाँ देख के आए हैं उनके उनके दरबार में जब पहुँचे हैं तो तरह तरह के जो है चढ़ावा देखने को मिला फिर उनका जो मुकुट लगा था वो कुछ लोग बोलते हैं भाई ये सोने का है इतना बिस मतलब अच्छा लग रहा मतलब सिकोर्टी इतना टाइट थी कि आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक का कुछ भी सामान लेके नहीं जा सकते थे इससे वहाँ का परिदृश्य देख के अजीबो गरीब सा महसूस होने लगा कि भाई कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ आके इस तरह से सिरडी बाबा के दर्शन कर पाएँगे हमारे लिए तो वही बहुत विशिष्ट स्थान है जो वो एक अनोखा चीज़ हम वहाँ देख के आए थे